औ हेलौ औ औ सोरमोनलाय ए औ औ औ सिनायबाय दे औ औ दे मा खबर औ मैगङाथ' दा मैगङाथ' दाम गोसा थार दा मा मा मैगं ए नों लाबोनो नागिरदोंमोन ए औ औ मैगङाथ' दामा औ मैगङाथ' दाम गोसा आङो लायनो लायनांगौआनोथ' हाय नै अखाबो हागासिनो दङ आङो माजों लायनो नों होफैब्रबनो हाया बेसे बुरजामोन औ हानायाथ' आङो मोनसे जायगायावल' फाना नै माबायाव फानो टाउन कक्राझार बाजारावबो फानो आर नै तिनालि बाजाराव फानो आमफ्राय जेरावबो बाजार खा बाजार थाङै थाङै फाननाय जायो ना आङो दामखौथ' मा होनबावनो दामाथ' गोसा होनबाबो आरो नोंसोरनोबो जोंहा हनै बुरजा बुजाय हरबा जोंहा बुरजा फानफिननो हाया बिदि जायो ना दा बेसे होफैनो नागिरदोंमोन दामाथ' औ जोंहाथ' फायखारि नालाय फाननानैबो जाफिननांगौ नालाय औ दे माबायोबा नोंस्रा औ न'याव बुरजा गायखायो नालाय बुरजा खेथि खालामो ना नोंस्रा दे लाबोनोबा लाबोनो हायोबा लाबोबा मोजां जागौमोन आंहाबो सोलाबथारा ना नै ओरैबो ओरैबो बाजार खारबाय थानांगौ

औ जायखिजाया माबा मा मा दङ होनदों खांख्रिखला फोर्ला लेबु थेबु दंबा लाबोफा लेबुबो लेबुबो लाबोफा ए लाबो लाबो बेखौ लेबुखौबो लाबोफा दे औ बानलुयाथ' जों माबा फानफिननांगौबा सललिस फनसास ताखा जायो

औ दे नों फाथायहरदो फाथायहरनो हायोबा दे फाथायहरनो हायोबा नोङो फाथायहरदो आंथ' थांनो सोलाबथारा औ औ औ दे होनबालाय दे ना औ दे औ